देसी बूटनि खे बाग़ में शामिल करण सां पंहिंजी रोज़ जी ज़िंदगी जा ख़र्चा घटी बि थी सघनि था ऐं मूं पंहिंजो बाग़ीचो बि घणेई सुठो सुहिणो ऐं सोभाइतो लॻंदो जीअं त घर में टमाटनि खे विच मां पतिला पतिला कटे पोइ गमिले में पोखे सघूं था पोइ थोरे वक़्त वक़्त ते खाद ऐं पाणी ॾियणो पवंदो आहे ऐं पोइ उहे उॻी वेंदा आहिनि ईअं ई सावनि मिर्चनि जो पौधो बि लॻाए सघिबो आहे हिननि खे पोखण सां हिकु इहो फ़ाइदो आहे त असांखे सुठियूं सायूं भाॼियूं मिलंदियूं आहिनि न त अॼुकल्ह ॿाहिरि जी भाॼियुनि में केमीकल मिलियलु हूंदा आहिनि ऐं किने पाणी में उॻियलु हूंदियूं आहिनि अहिड़ियूं भाॼियुनि खाइण सां बीमारियूं बि वधी सघनि थियूं ऐं पीट जी बीमारियूं थियण बि लॻी वियूं आहिनि ॿारनि खे बि अॼुकल्ह हीअ सभु थियण आम ॻाल्हि थी वई आहे ऐं ई घर जी भाॼियूं ॿारनि खे खाराइण सां ऐं वॾे वॾनि खे खाराइण सां हुननि जे स्वास्थ्य में घणेई लाभ मिलंदो आहे